हेलो क्या मेरी बात उबर में हो रही है हमें चार पाँच दिनों के लिए पचमढ़ी घूमने जाना है तो हम एक कार बुक करना चाहते हैं आप प्लीज़ बता दीजिए आपके पास कौन सी कार अवेलेबल है हमें फाइव सीटर चाहिए है

जो भी आपके ड्राइवर आएँगे उनका चार्ज और बाक़ी सब कुछ उनका रहने खाने की व्यवस्था हम कर सकते हैं वहाँ पर आप अपने चार्जेस बता दीजिए ठीक है तो हम दस हज़ार में फाइनल करते हैं चार दिन का हमारा ट्रिप है यहाँ कल आपको यहाँ सुबह से दस बजे के लिए वहाँ तक निकल जाना है ठीक है धन्यवाद